ہاں میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو ابھی کالج کی ڈگری کرنے کے بعد اُنہوں نے اپنے لیے اچھا کیا ہے کیوں کہ کالج کی ڈگری پراپت کرنے کے بعد لوگ کافی سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے سے کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ اور کالج کی ڈگری پراپت کرنے کے بعد لوگ بہت اچھی جگہوں پہ جاب بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہیں شہروں میں جا کے اپنی اچھی جاب تلاش کرتے ہیں اپنی فیملی کو اپنی فیملی پرابلمس کو دور کرنے کے لیے اچھی اچھی جگہوں پہ جاب کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہی اِس لیے ہیں تاکہ وہ اچھی جگہوں پہ جائیں اور اپنے لیے اچھا کام کریں اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کالج کی ڈگری پراپت کرنے کے بعد اور کوچنگس میں پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور اپنے لیے اِنہوں نے بہت اچھا کیا میرے حساب سے تو کالج کی ڈگری پراپت کرنے کے بعد لوگ اپنے لیے اچھا ہی کرتے ہیں اور اُس سے اُن کو فائدہ ہو